جسمانی ورزش یہ ایک عام طرح کی ایکسرسائز ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے بغیر اسٹیپ کے کوئی بھی کرتا رہتا ہے صبح مارنگ واک لوگ جاتے ہیں بغیر اسٹیپ کے کرتے ہیں دوڑ کوئی دوڑتا ہے کوئی بھاگتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے لیکن وہ اس کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے اس کا لیکن یوگا جو ہے یہ ہر یوگا کا ایک سسٹم ہے اس میں ہر اسٹیپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کس بیماری میں کون سا یوگا کام آتا ہے کون سا اسٹیپ کام آتا ہے یہ بتایا جاتا ہے اور عام ایکسرسائز میں جسمانی ورزش میں اس میں کوئی اسٹیپ نہیں ہوتا ہے اگر فائدہ ہوا تو ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوا لیکن یوگا میں ہر بیماری کا ایک پرمانینٹ اسٹیپ ہے